औ हेलौ आं सेम्पल स्कुलनिफ्राय बुंदोंमोन जोङो माबायावहाय थांनो थाखाय काजिरङाहाय नेशनेल पार्कआव थांनो थाखाय मोनसे गारि नोंथांनि गारिखौ हमदोंमोन नाथाय जों बे पिकनिकयावहाय थांथ'नाय जानाय नंला मानो होमब्ला जोंनि गथ'फोरनि इकजामा खाथि सौफैबाय बेनिखायनो गार्जेनफोरा कमप्लेन खालामनायलाय जोङो थांनाय जानाय नंलिया बिनिखायनो जोङो नोंथांनि जि एकाउन्टाव नोंथांनि थाखाय जि एडभान्स जों होदोंमोन पेमेन्ट एसे होदोंमोन जोङो एडभान्सयै बे बे एडभान्स होनाय पेमेन्टखौ आंनि एकाउन्टयाव हरोब्ला मोजां जागौमोन होन्नानै सानदों अन्नानै नोंथाहा बे पेमेन्टखौहाय आंनि एकाउन्टयावहाय सोनानै हरोब्ला मोजां जागौमोन